उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यनि जे मुकाबले उत्तर प्रदेश में मिडिया जो जेको बि समाचार्स आहिनि या आकार आहे विविधता आहे उहा वॾी आहे ऐंड हिते कहिड़ियूं बि वधीक करे ॻाल्हियूं फर्ज़ी ख़बरूं ऐं अभ्यान्स कोन हलंदा आहिनि अगरि भूले भटके पहिरीं ॻाल्हि जेकी आहे कूड़ी साबित थी वेंदी आहे या कुझु अहिड़ो ग़लति छपिजी वेंदो आहे चाहे स्पैलिंग्स हूंदियूं आहिनि चाहे कंहिंजो नालो ग़लति छपिजी वेंदो आहे या अभ्यान शुरू थी करे तुरंत बंदि थी वेंदो आहे त ॿिएं ॾीहं हुनजे बारे में बाकायदा माफ़ीनामा हूंदो आहे ऐं हुनखे करैक्ट करण जो हुनखे सही करण जो बि हू लिखी करे माफ़ी मागंदा आहिनि त इनजे लाइ उत्तर प्रदेश में जेको मिडिया जो आहे मतलबु हर कंहिं ॻाल्हि में मिडिया सुठी आहे ऐंड हिनजे खिलाफ़ु कुझु चई नथो सघे कि कंहिं ॻाल्हि में इहा बूरी आहे छोकि इहे हर कंहिं ॻाल्हि में सुठे नमूने ई हली करे ऐं सभिनिनि जे लाइ सुठो रस्तो ई ॾेखारे बिकॉज़ असांजे लाइ इहे मिडिया ई सभु ॻाल्हियूं खे असांखे पहुचाए थी मिडिया ही हिकिड़ो रूप आहे जेसीं ताईं पब्लिकली असांखे उहो ॻाल्हियूं पहुचाए थी त हिनजे लाइ हिनजी तुलना तमामु सुठी रही आहे उत्तर प्रदेश जी